हँ जी जी कहू

जी अहाँ केहन सेटमे लेबय चाहैत छियै फर्नीचर तऽ फर्नीचर किछु जी सर फर्नीचर सेट हिसाबसँ लेबय चाहैत छियै एखनि तऽ एकटा सेटके ऑफर सेहो चललै हैँ नवकामे बढ़िआँ छै बढ़िआँ सामान भेटत अहाँके नीक क्वालिटीके एहिमे अहाँके भेटत भेटत अहाँके सोफा सेट सेहो छै पूरा सेट हिसाबसँ दू टा कुर्सी एकटा पूरा बेड हिसाबसँ ओकर सेट छै से भेटत बहुत बढ़िआँ छै ओ आओर अलमारी आओर बहुत तरहके एहन सामानसभ कुर्सी छै आओर मतलब ई छै एनावला छै सभटा छै तऽ पूरा ओ सेट भेटै छै नहि अलग अलग लेबै सामान तऽ सेहो उपलब्ध छै ठीक ठीक हँ हँ

सर ओ नॉर्मल सेट लेबै तऽ कमसँ कम पचास साठि हजार पड़त हँ नहि जँऽ लेब तऽ एक डेढ़ ह्म्म लकड़ी शीशम क्वालिटी ओरिजिनल रहत शीशमके मतलब प्योर शीशम गारण्टी सहित

हँ हँ हमरा लगमे सभटा उपलब्ध भऽ जेतै नहि नहि उपलब्ध भऽ जेतै हमसभ तैयार कऽ के रखैत छियै कस्टमर हिसाबसँ जे जेहन रहल ताहि हिसाबसँ केलहुँ काज वारण्टी गारण्टी सर ओना तऽ एहिमे नहि कोनो छै लेकिन अहाँ अपन हिसाबसँ अहाँ पूरा चेक कऽ के लऽ सकै छी गारण्टी कोनो एहन नहि भेटत कियाकि फर्नीचरके सामान छियै कोनो हम सर मैनुअली जे छै से एक आध साल दू सालके नहि तऽ सेहो छै सम्भव सेहो कहलकै जे ठीक ठीक छै सर तऽ बात कऽ लेब हमरा लगैए जे आब अपनासभके गप्प कऽ लैतहुँ ठीक सभकिछु छै बादमे गप्प कऽ लिअ